हमारे जिले में कुछ ऐसे पूजा स्थल हैं जैसे की ज्वालामुखी मंदिर शिव मंदिर इत्यादि और भी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम परंपरागत उस त्योहार को मनाते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गया शिवरात्री हो गया इस समारोह में हम लोग अपना सभी योगदान करते हैं हो सके तो कुछ पैसों का दान करते हैं और हो सके तो कुछ खाने पीने के सामान को लेकर दान करते हैं जिससे कि वह गरीबों को मदद मिल सके भूखे न रहें उस योगदान के इस माध्यम से ही हम अपने जिले में त्यौहार का उपयोग करते हैं और सांस्कृतिक योगदान में यह है कि त्यौहार भी एक सांस्कृतिक है जैसे कि दीपावली हो गई वो सांसकृतिक प्रोग्राम है हमारा और इस त्योहार में हमारा एक ऐसा निश्चिन्त होता है जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमें ये सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बताया जाता है